आङो दाउजों जारिजों रेसिपि संदोंमोन बेयावहाय बानलुया एसे खम जानायलाय बेखौ बानलुखौ थबसियाव देग्लिनानै होदेरनानै आरो संख्रियाबो एसे खम जादोंमोन बेखौ होजोबनानै संख्रिखौबो होदेरनानै मोजां संफिन्नानै बेखौनो रेसिपिखौ गोथाव सिन खालामनानै जोङो गासैबो नखरनि मानसिफोरा बेखौ गोथाव मोन्नानै जोङो रंजानानै खुसियैनो जाबाय